मूंखे अगरि कोई वॻे जी डिज़ाइन या कपिड़ो कोई सुबाइणो हूंदो आहे पंहिंजे लाइ वॻो त उन जे लाइ डिज़ाइन मां कंहिं महिल यूट्यूब मां बि ॾिसी वठंदी आहियां अगरि यूट्यूब में डिज़ाइन अगरि सुठी लॻी वेंदी आहे त यूट्यूब वारी डिज़ाइन सुबराईंदी आहियां अगरि उन खां मूंखे अञा सुठो खपे त पोइ वरी मिशो में त हिकु खां हिकु हूंदियूं आहिनि डिज़ाइनूं खोलींदी आहियां मिशो पोइ सभिनि खे वेंदी आहियां लाइक कंदी लाइक कंदी लाइक कंदी वेंदी आहियां पोइ आख़िरी में ॾिसंदी आहियां टिन्हिनि पंजनि शयुनि मां ई जेकी पसंदि ज्यादा सुठी लॻंदी आहे उन में वेंदी आहियां पोइ उहो वॻो मां उन मां डिज़ाइन कढी करे ऐं मां सुबराईंदी आहियां उहो वॻो पोइ मूंखे ॾाढो वणंदो आहे मिशो मां बि ॾाढी मतिलबु नक़ल कंदी आहियां वॻनि जी डिज़ाइनियूं जी जेको वॻो ॾाढो वणंदो आहे उन मां ई पोइ नक़ल करे या कोई वन पीस सुठो लॻी वेंदो आहे कोई अनारकली वॻो सुठो लॻी वेंदो हा कोई कोई त ॾिसे अॼुकल्ह अफ़ग़ानी सूट निकिता आहिनि अगरि उन्हनि जी डिज़ाइन पसंदि ईंदी आहे त खोलींदी आहियां मिशो मिशो में ऐं में सर्च करे ऐं पंहिंजा जेकी वॻे जी डिज़ाइन हुजे सर्च कंदी आहियां ऐं उन में अची वेंदी आहे जेकी जेकी डिज़ाइन सुठियूं लॻंदियूं आहिनि पोइ उन्हनि मां मां कढी करे मिशो मां बि सुबराईंदी आहियां कंहिं महिल अफ़ग़ानी सूट सुबराइणो हूंदो त अफ़ग़ानी सुबराईंदी आहियां अगरि अनारकली वॻो वणंदो आहे त अनारकली वॻे जी डिज़ाइन कढी करे सुबराईंदी आहियां अगरि कंहिंमहिल पटियाला वॻो थियो पाइण जी इछा त पटियाला जी डिज़ाइन मां मिशो मां ई कढंदी आहियां मिशो में छोकी न सुठी सुठी डिज़ाइन हूंदियूं आहिनि सुठा सुठा ब्रांड हूंदा आहिनि मूंखे त मिशो जा लटा ॾाढा पसंदि ईंदा आहिनि ऐं मिशो जो छा डिज़ाइन बि हिकु खां हिकु आहिनि ऐं कंहिं महिल कढि जंहिं महिल मतिलबु बढ़िया हूंदो आहे सुविधाऊं बि सुठियूं आहिनि मिशो में पर मां मिशो मां ई सभु डिज़ाइन कढी कढी करे पंहिंजो वॻनि खे कम्पलीट कंदी आहियां ऐं पूरो कंदी आहियां जंहिं महिल वॻो सुबी पाईंदी आहियां त सभु चवंदा आहिनि इहे किथां आंदो अथई वॻो डिज़ाइन किथां वरिती अथई त मां चवंदी आहियां मिशो मां कढी आहे डिज़ाइन इहा त सभु ॼणा चवंदा आहिनि मिशो ते त वॻा सुठा आहिनि मिशो ॾाढो सुठो आहे मूंखे मिशो जा वॻा ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं उन जो कपिड़ो बि सुठो आहे ऐं डिज़ाइनियूं बि हिकु खां हिकु आहिनि मां त डिज़ाइन मिशो मां ई कढी करे ऐं पोइ सुबराए करे पाईंदी आहियां छा त लॻंदी आहे डिज़ाइन बि